السّلام علیکم کیا آپ طیبہ طیبہ کار ایجنسی سے بات کر رہی ہوں جی مجھے آپ کی کار چاہیے تھی مجھے دراصل میری چھٹیاں پڑ گئی ہیں تو مجھے لداخ جانے کے لیے آپ کی کار چاہیے تھی آپ مجھے کار دے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جمّوں کے لیے کار بک کر دیں ہم چھ لوگ ہیں کتنے پیسے لگ جائیں گے جی ہم چھ لوگ ہیں اور مجھے تھار چاہیے جی چھ ہزار تو کچھ زیادہ ہو جائیں گے آپ تھوڑے کم کر سکتے ہیں پیسے ٹھیک ہے تو مجھے بیس اکتوبر کو کار چاہیے جانے کے لیے جی ٹھیک ہے بہت شُکریہ آپ کا بہت بہت شُکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا